कानून व्यवस्थाकेँ एकदम टाइट रहऽके चाही जे कानून बनल छै ओकरा बरकरार राखऽके चाही एकदम अपना अपना ड्युटी मे सभ तत्पर रहु कानून व्यवस्था वाला सभ डमाडोल नहि करु ककरो नहि जे व्यवस्था बनल छै तकरा एकदम टाइट कठोरता सँ केने रहू जेकि ड्राइवर आई काल्हि बिना लाइसेन्स केँ घुमि रहल अहि ओकर एक्सीडेन्ट कऽ कऽ ककरो चलि जाइ छै केओ अठारह सालकेँ बच्चा अखन छै ओ अठारह साल पहिले ओकर मायो बाप अपन बच्चाकेँ बौआ कनि बहिन गाम चलि जाउ अहाँ बौआकेँ आइ राखी छनि बहिन कन चलि आउ तऽ ओकरा मायो बापकेँ डर बनल रहतै जे अठारह साल बच्चाकेँ पहिले रोड पर नहि घुमेतै अपन गाड़ी दऽकऽ जे एक्सीडेन्ट एहिकेँ चलते एतेक दुर्घटना भऽ रहल छै कतेक घरो घर अखन भऽ रहल छै एक्सीडेन्ट शराबकेँ चलते शराब बिहारमे बन्द अहि कहऽ ला लेकिन बन्द कतहु नहि अहि कतेको अखन होली आयल पाँच सए आदमी मरि गेल शराब पी कऽ दिवाली आयल एक हजार आदमी मरि गेलाह तकर नहि ओकरा शराब अहाँ बन्द करु जे कतेको मायकेँ सिन्दुर उजरि गेल कतेको बहिनकेँ भाय उजड़ि गेल कतेको परिवार उजड़ि गेल ताहि दुआरे पुरा बिहारेमे नहि पुरा भारतमे शराब बन्द करु